हाँ सर नमस्कार अरे वो बढ़िया है वो मोबाइल पर हैं आप अपने दुकान पर मोबाइल सॉप अच्छा अच्छा अरे वो एक वीवो का मोबाइल चाहिए हमको मिल जाएगा अच्छा अच्छा और उसका बढ़िया है सब चीज न रिस्पांस वगैरह कैमरा वगैरह तो ये बताइए कि फाइनैंस हो जाएगा न मतलब कुछ हाँ तो कितना जमा करना पड़ेगा कितना फिर किस्त बनेगा क्या कैसे होगा उसको बताइए आप

अच्छा अच्छा हाँ तो बात तो सही है अच्छा अच्छा मतलब ये कि तो जब फाइनैंस होगा तो आधार ओधार लगेगा अच्छा अच्छा अच्छा और कोई शिकवा शिकायत बीबो के अंदर तो नहीं होता है न अच्छा साल भर की गारेंटी है अच्छा अच्छा और कैस में कितने का पड़ेगा पूरा नहीं नहीं कैस पूरा हार्ड कैस हार्ड कैस में अच्छा अच्छा तो ठीक है देखिए हो सकता है कल आएँ जो हैं और हाँ ठीक ठीक हाँ हाँ

ठीक ठीक ठीक हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ वही सोच रहे हैं चलिए कल देखो हो सकता है हम आएँ आपकी दुकान पर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर ठीक है